हेलो स्विग्गी से बोल रहे बात कर रहे हो हाँ भैया कहाँ पहुँचे आप कितनी देर में आ जाएगा पंद्रह मिनट लग जाएगा कहाँ पे हो अभी आप ओके ओके ओके साईनाथ नगर देखे हो आपने साईनाथ नगर हाँ आपूर्ति के सामने से जो रोड आती है साईनाथ नगर के लिए हाँ सीधे आ जाना सीधी आने के बाद आपको नगर निगम ऑफिस मिलेगा नगर निगम आफिस के पीछे कंचन निवास है कंचन निवास के पीछे एक पीपल का पेड़ है पीपल के पेड़ के नीचे आ जाइए आप जी भैया हाँ हलो भैया ये गाना तो बहुत मसालेदार है ताजा भी नहीं है ये जैसे मैंने मंगवाया था वैसा तो आया नहीं बहुत तेलेदार तथा खाना पूरा झलक गया था हाँ ये मुझे रिटर्न करके दीजिए आप